ہمارے اتر پرديش ميں پڑھائى كا نظام بہت تيزى سے بدل رہا ہے ہمارے اتر پرديش ميں ہمارا اتر پرديش اب ڈيجيٹل ہو گيا ہے ہر ہر چيز آن لائن ہو گئى ہے اور ہمارے اتر پرديش ميں پڑھائى كے ليے اسٹوڈینٹ کو اسٹوڈینٹ كے پاس موبائل ليپ ٹاپ كمپيوٹر وغيرہ كى ہر سويدھا ہے جس كى وجہ سے اسٹوڈینٹ اپنى پڑھائى كو آسانى كے ساتھ بہت اچھے سے كر رہے ہيں اور كامياب ہو رہے ہيں اور پڑھائى كے معاملے ميں اتر پرديش ہمارا بہت آگے جا رہا ہے بہت ترقى كر رہا ہے